कुछ बी निं मोटिवेट करदा लिखने बास्तै एह् जस्ट इट कि अपनी फिलिंग ऐक्सप्रैस करने दा वे ऐ मतलब उस चीज़ गी लिखना ऐंड फिर उस चीज़ गी लाईक अगर कोई नैगेटिव चीज़ ऐ उस चीज़ गी लैट गो करना होर कोई अगर कोई पाज़िटिव चीज़ ऐ उस चीज गी ऐज ए मैमरी च रक्खना उस बास्तै लिखदी आं में ते हां मेरे कोल मेरी अपनी इक डायरी ऐ बट में रेगुलर निं लिखदी में कदें कदें लिखना मेरे को पसंद ऐ मिगी बेसिकली इंग्लिश च लिखना जादा पसंद ऐ क्योंकि क्योंकि बाद बिच्च रीड करना होऐ ते ओह् इज़ली रीड होई जंदा ऐ मेरे कोला ट्रांसलेट नेईं में उ'नें गी ट्रांस्लेट निं करदी आं ऐंड या इसी तरह्